हम चाहैत छियै कि हमर बेटा या फिर भाय मतलब कमसँ कम स्नातकोत्तर तकके शिक्षा ग्रहण करै आ एकर सभसँ पीछे एकर कारण ई छै कि कोइ भी विषयमे अगर मतलब ककरो अगर पारङ्गत होइके हइ तऽ पारङ्गत भेलाके बाद ओ तऽ सभसँ जरुरी छै कि स्नातकोत्तर प्राप्त करैके चाही आ स्नातकोत्तरके डिग्री अगर प्राप्त कर ली तऽ ओहिमे भेलै कि अहाँ सभसँ निपुण भऽ गेलियै ओहिमे ओ क्षेत्रके अहाँ एकदमसँ जे समझियौ मतलब कि सभसँ अहाँ मतलब हाइयेस्ट डिग्री लेलियै ओहिमे आ सभसँ जादा ई एहिमे इम्पोर्टेन्ट छै सभसँ जादा महत्वपूर्ण ई छै कि एहिमे विषय कोन होइके चाही तऽ विषय जेनाकि आज कलके परिवेशमे छै कि बाँकि सभ तऽ ठीक छै लेकिन अहाँके जे भाषाके जे विषय छै जेनाकि संस्कृत भए गेलै मैथिली भए गेलै चाहे इंग्लिश हो गेलै अंग्रेजी हो गेलै चाहे अहाँके हिन्दी हो गेलै तऽ ई सभमे स्कोप जादा छै चूँकि पठनके पाठनके एहिमे सीट जादा रहै छै तऽ ई लेकरके हम हमेशासँ कोशिश करबै कि हमर भाय जे छै से भाय या बेटा जेभी छै से आ अहाँके भाषाके विषयसँ पढ़ै आ ओहोमे भाषामे भी अगर देखल जाइ तऽ हम महत्वत्ता संस्कृत आओर मैथिलीके देबै चूँकि मैथिली जेनाकि हमर सभके स्थानीय भाषा छी तऽ स्थानीय भाषाके हमेशासँ प्रचार होयबाक चाही आ एकर ई सन्स्कृति छै भाषासँ जुड़ल सन्स्कृति होइत छै सन्स्कृति छी आ एकर समझि सकैत छी अहाँ मतलब अहाँ सभके उपर छै तऽ ई सभके लेकरके हम इएह मैथिलीके हमेशासँ प्रिफर करबै